ہیلو حال ہی میں ہمارے علاقے میں ایک درخت شدید آندھی کے باعث گر گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لینڈ لائن کنیکشن کی وائرنگ کو سخت نقصان پہنچا اس نقصان کی وجہ سے ہماری فون سروس مکمل طور پر بند ہو گئی ہے نہ ہم کسی کو کال کر پا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی کال وصول ہو رہی ہے اس وقت لینڈ لائن سروس ہماری روز مرہ کی ضرورت کے لیے نہایت اہم ہیں خاص طور پر بزرگ افراد کے لیے جو موبائل فون استعمال نہیں کرتے میں نے فوری طور پر اپنے لینڈ لائن فراہم کردہ کہ ایمرجنسی اسپورٹ لائن پر کال کی اور پوری صورت حال کی وضاحت دی ہے میں نے انہیں بتایا کہ وائرنگ درخت گرنے کے باعث مکمل طور پر متاثر ہوئی ہے اور یہ مسئلہ ایمرجنسی نوعیت کا ہے میں نے اپنا پتہ فون نمبر اور متاثرہ وقت کی تفصیل بھی فراہم کی ہے تاکہ وہ جلد از جلد تکنیکی ٹیم روانہ کر سکیں خوش قسمتی سے کمپنی کے جانب سے مثبت رد عمل ملا اور انھوں نے وعدہ کیا کہ اگلی چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر تکنیکی ماہر ہماری جگہ پہنچ جائے گا ایسے مواقع پر کمپنی کی فوری کاروائی نہایت اطمان بخش ہوتی ہے میری سب سے گزارش ہے کہ قدرتی آفات یا درختوں کی کٹائی جیسے معاملات میں احتیاط برتی جائے تاکہ اس قسم کی پریشانی صورت حال سے بچا جا سکے ساتھ ہی کمپنی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی وائرنگ کو مزید محفوظ بنانے کی اقدامات کریں تاکہ مستقل میں کم سے کم کوئی کسی کو پریشانی نہ ہو